नौकरीके दौरान हमराके कोइ सबचीजकेँ सुविधा बढ़िआँ भेटलै रऽ आओर कॉलेजके दौरान ही थर्ड ईयरमे हमराके नौकरी लग गेल कम्पनीमेआओर प्राइवेट कम्पनी बहुत अच्छा छै सरकारी नौकरीसँ बहुत अच्छा प्राइवेट नौकरी छै पैसा भी छै एण्ड हमराके सबचीज सुविधा मिलैरऽ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बननेके लिए हमराकेँ प्रोग्रामिंग केलियैरऽ वेभ डिजानइर केलियैरऽ ग्राफ़िक्स डिजानइर केलियैरऽ जैसेकी फोटोशॉप कम्पनीमे जॉब लगलै जॉब लागै हमरा कोइ मुश्किल नहि हलैरऽ आसानीसँ मिलतैरऽ काहेकि हमे सिखलो रहै सबचीज जैसेकी प्रोग्रामिंग सिखलियैरऽ वेभ डिजाइनिंग सिखलियैरऽफोटोशॉप सिखलियैरऽ आओर बहुत किछु सिखलियैरऽ मतलब सरकारी नौकरीसँ हमरा प्राइवेट नौकरी ही अच्छा लागै छै आओर नौकरीके दौरान हमरा कोइ दिक्कत नहि भेलैरऽ सारा चीज हमरा सही टाइम पर मिल गेलैरऽ सबचीजके सुविधा रहै नौकरीके दौरान कोइ दिक्कत नहि भेलैरऽ आओर ड्रोन ऑपरेटर भी सीख लेलियैरऽ ग्राफ़िक्स डिजाइनरके बारेमे सीख लेलियैरऽ फोटो शॉप मतलब सरकारी नौकरीमे बहुत कठिनाइ होइ छै लेकिन सिर्फ चोरी चकारीसे काम करै छै लोकसब लेकिन प्राइवेटमे ईमानदारीसँ काम करै छै प्राइवेट नौकरीमे आओर काहेकि ओकरा स्किल होइ छै हमे बहुत स्किल सिखलियै जैसेकी वेभ डिजाइनिङ्ग सिखलियैरऽ ग्राफ़िक्स डिजाइनिङ्ग सिखलियैरऽ एप्प्स डेवलपमेन्ट सिखलियै बहुत किछु सिखलियैरऽ कोडिङ्ग केलियैरऽ हमराके थर्ड ईयरमे तऽ नौकरी मिली गेलै कम्पनीमे अच्छा पैकेजके साथ कोइ दिक्कत नहि भेलै सब सही समय पर मिल गेलै रहै जो चाहलियैरऽ हमे कोइ दिक्कत नहि भेलै नौकरीके दौरान नौकरी भी अच्छा चली रहल छै सबचीजके सुविधा रहै सरकारी नौकरीसँ प्राइवेट नौकरीमे अच्छा भेलैरऽ आओर नॉलेज भी बहुत अच्छा छै कोइ दिक्कत नहि